ہاں جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے میں نے بہت زیادہ تکلیف ہے کچھ کھانا وانا کھایا نہیں جا رہا ہے کھانا یہ رات شام سے ہے رات کو کھانا کھانے کے بعد سے درد ہونے لگا ہے بہت زیادہ تکلیف ہے جی ایج میری فورٹی سیون جی نہیں نہیں نہیں نہیں اور اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہے نہیں نہیں بالکل نہیں گھبراتا ہاں پیروں میں درد رہتا ہے میرے سر میں درد رہتا ہے جی اوکے اوکے جی جی جی مجھے کووڈ ہو گیا تھا ابھی دو سال پہلے بہت میں قریب بارہ دن رہی تھی ہاسپٹلائز جی جی ہاں ویکسینیشن جی

اچھا اچھا سونے کے بعد کیسے لیں گے ڈاکٹر